नमस्कार हमको फल चहिए था फल चहिए था वो कोई भी फल हुआ संतरा हुआ सेब हुआ क्या रेट दे रही हैं जी जी

फल हमको बहुत मतलब अच्छा चाहिए उसमें कोई दाग ना हो ना सड़ा गला हो ना ज्यादा पुराना हो मतलब ताजा हो अच्छा हो देखने में भी हाँ मतलब वही मतलब बिल्कुल फ्रेस हो फल देखने में अच्छा लगे ये नहीं कि लाया आदमी और वो खाया भी नहीं महक रहा है तो ये हो रहा है ऐसा ना होना चाहिए और हाँ संतरा संतरा भी जो दीजिएगा अच्छा हो अनार भी मतलब दबा ना हो पेटी में आता है तो दब ओब जाता है तो खराब हो जाता है वो तो मतलब वही है कि देख कर दीजिएगा अच्छा हो फल

जी वही मतलब अच्छा चाहिए फल ज्यादा लेना है ना थोड़ा मार्केटिंग करना था तो फल थोड़ा ज्यादा लेना है इसलिए हम बोले आपसे मिल लें बात कर लें कि आपके यहाँ सही मिलेगा नहीं मिलेगा फल

नही वो दस के जी के लगभग लेना है तीनों फल संतरा हुआ अनार हुआ और वो हुआ

पैकिंग भी थोड़ा सही हो देखने में अच्छा लगे पैकिंग

ठीक है अच्छा मिलेगा तो भाई एक बार आदमी लेगा अच्छा रहेगा तो बार बार जाएगा ले जाएगा फल कि नहीं भाई यहाँ पर अच्छा मिलता है यहीं से लिया जाए जो अच्छा मिलेगा तो आदमी लेगा

नमस्ते